आं दाखालि अनलाइनाव मोजां नुनानै बेग गांसे बिहरदोंमोन सफैनायालाय मोजांखौनो सफैनाय बायदि मोनदोंमोन दा बाहायनानै बारा मोजां मोनासै आरो बारा जोरनायबो मोनासै